काल्हि जे हम एगो पङ्खा लेलहुँ ओ ठीक ठाक चलैत अछि ठीक हवा दैत अछि नीक लेकिन हमरा एहिमे एकटा खराबी बुझाएल जे ई पङ्खा रातिके सुतल रहैत छी तऽ आवाज ज्यादा करैत अछि स से हमरा एहिमे एगो खराबी बुझाएल आओर सभ ठीक ठाक छै